हेलो हँ मि हम हमरा मिथिला फिलिम देखबाक अछि तऽ मिथिलामे कोन कोन फिलिम निकलल छै म् मैथिलीमे से अहाँ कोनो कोनोके नाम बता सकैत छियै हँ कहियौ ने कोनो कोनो नाम फिलिमके हूँ हूँ अच्छा कतहु निकलल छी की हूँ तऽ हमरा गङ्गा पार देखबाक अछि हूँ हँ तऽ ठीक छै तऽ हम अहाँ हमरा गंगा पार देखबा देखबाक लेल हमरा यूट्यू यूट्यूबपर मिल यूट्यूबपर उपलब्ध भऽ जेतै ने तऽ हम गंगा पार कहियो किछो किछो देखने छलियै तऽ किछु किछु हमरा याद अछि गंगा पारमे किछो नावो छै अथी नाववला छै कोनो सीन हँ तऽ इएह छै हँ तऽ हमरा मैथिली फिलिम देखयमे बहुत नीक लागैत अछि हँ इएह पुछबाक लेल अहाँकेँ कहने छलहुँ तऽ गंगा गंगा पार कतेक घण्टाके छै मूवी देख सकै छियै हम कए घण्टा कए घण्टा देख सकै छियै एक घण्टा या दू घण्टाके मूवी छै अच्छा तऽ लम्बा मूवी छै ई हूँ ताहिमे तऽ ठीक छै ई मूवी हम अहाँके देख लेबै हूँ आओर एगो आओर एगो मूवीके नाम कहने छलियै सेहो मूवी हमरा कहि दियौ ने ओहो मूवी हमरा देखबाक अछि अच्छा ओ सस्ता जिन्दगी की भेलै सस्ता जिन्दगी कोन मूवी छै एहिमे अच्छा तऽ तऽ तऽ पहिले हम अथी नदियाके पार देख लै छी गंगाके पार आ ते तक तकर बाद तकर बाद हम सस्ता सस सस्ता जिन्दगी देख लेबै हूँ तऽ गंगाके पारमे ई अथी हीरोके कोनो नामो रहै छै हीरो चन्दन अच्छा तऽ तऽ हीरो नाव चलबैत रहै छै कि नावपर सिर्फ घूमैत रहै छै अच्छा ठीक ठीक छै तऽ अहाँकेँ हम देख देख हँ तऽ देखयमे हमरा नीके लागत तऽ हम देखि कऽ अहाँकेँ बतायब मूवी बहुत नीक लागत देखयमे ठीक ठीक छै तऽ हम देखि कऽ बतायब